मैं अपनी नौकरी केरियर के संबंध में भविष्य में बुहत ही कुछ देख रहा हूँ आगे मुझे बुहत बढ़ना है और मुझे कमाई का भी स्रोत निकालना है और मेरी किसी से कम स्रोत होते हैं इसे मैं पूर्ण रूप से रह नहीं पाता हूँ और मुझे बाहर की कमाई भी चाहिए नौकरी भी मुझे करना अनिवार्य है मैं मेरे केरियर में अच्छी नौकरी करना चाहता हूँ और भविष्य में बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ और मैं अपनी नौकरी से मेरे बच्चे को पढ़ाई लिखाई में और शिक्षा में खेल कूद में भी बुहत आगे बढ़ाना चाहता हूँ